हाँ मैं संगीत वादक बजाती हूँ ढोलक बजाती हूँ ढोलक बजाने से मन प्रफुल्लित हो जाता है की जब के साथ ढोलक के ताल चलती है और भजनों के गाने पर हमारे ताल वेदन चलता है जैसा अ गाना रहता है जैसे भजन रहते हैं वैसे ही हमारी ताल चलती है ताल पर ताल मिलाते हुए हम सम मंदक बजाते हैं और उसके साथ तबले का भी इस्तेमाल हो जाता है तबला वादक भी हमारे बहुत अच्छे बजाते हैं हम ढोलक बजाते हैं हमारे साथ वाले बजाते हैं और शौक के बारे में तो क्या ही बताएँ अगर नहीं तो आप कौन सा मुरली मुरली बजाते हैं मुरली में कान्हा जी के भजन बहुत उस उठते हैं कान्हा जी के भजन मुरली वादक में बहुत ही